हम गये थे कामाख्या माई वहाँ पर प्रसाद चढ़ायें वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे अच्छे अच्छे भोजन किये और और वहाँ बहुत सुंदर लग रहा था हम बहुत वहाँ देखकर देखकर बच्चे बच्चियों को बहुत खुश हुए वहाँ हमको बहुत अच्छा लग रहा था ताकि हम वहाँ सोच रहे थे की हम खूब वहाँ पर जाएँ और वहाँ के मंदिर की सजावट भी खूब अच्छी थी और वहाँ के खूब खूब सुंदरता लग रहा था और वहाँ से आने के बाद रास्ते में आये तो वहाँ से बहुत अच्छे से बस में चढ़ी और बस में चढ़ने के बाद बहुत गर्म हो रहा था और बच्चे भी औंजा रहे थे वहाँ से और वहाँ से पर प्रसादी चढ़ाएँ और वहाँ पर मिलता है लचीदाना और दाना भी मिलता है और एक चीज़ खाने की सुविधा है और वहाँ चढ़ने के बाद बहुत बहुत सुंदर लग रहा है वहाँ वहाँ की आदमी से मिलकर देखी त बहुत हर एक तरह की आदमी वहाँ पर मिले बहुत अच्छे अच्छे जाने से बहुत सुन्दर लगा वहाँ से फिर वहाँ चले तो वहाँ के वाइप भी बहुत भेंटाएँ और ऊँचे ऊँचे महालय मिले सजावट अच्छे लगे बाल बगीचे और सब थी वहाँ पर और वहाँ के पारक भी घूमने के लिए बहुत सुंदर लगा फिर उस वहाँ से देखा तो कोई हमारे घर के बच्चे भी देखकर बहुत खुश हुए वहाँ कामाख्या माई का मंदिर भी बहुत सुंदर था वहाँ के होटल में भी हमने खाना खाया भोजन बहुत अच्छा अच्छा लौका फिर वहाँ से हमलोग चले गये चले गये फिर वहाँ से बहुत सुंदर लगा देख कर हमको वहाँ से देखकर पार्क घूमने के लिये बहुत खुशी मिली और वहाँ से हम अपने घर के लिए फिर वापस लौट गये